हा मुंहिंजे पैसनि सां पंहिंजो मकानु वरितो आहे उहो ॾाढे मूंखे फ़ख़्र जी ॻाल्हि आहे हे मकानु मुंहिंजे पैसनि सां वरितो आहे ॾाढी महिनत करे मकानु वरितो आहे उहो मूंखे मुंहिंजे दोस्त यार घुमणु फिरणु सभिनि हंधि वेंदा हुआ उहो मां ॾींहं राति महिनतु करे मकानु ठाहियो आहे ऐं मूंखे ॾाढो सुपिनो आहे वॾो शोरुम वठिणो आहे इहा हिकिड़ो मकान थी वियो हाणे मूंखे दुकानु वॾो शोरूम करण जो सुपिनो वॾो आहे